मीडिया अज्जकल सारा जमाना गै मीडिया दा चला दा सोशल मीडिया मनै किश है नि ऐ हर घर हर जगह मतलब पढ़े अनपढ़ सारे लोक बीते बिना मीडिया दे अज्जकल जमाना बी नि ऐ अज्जकल तुस क्रप्शन ते बिल्कुल बंद होने दे कगार उप्पर पुज्जी ऐ कैं कि अगर तुस करप्शन लैगे तां बी लोकें डर लग्गा दा के मीडिया आई जानी कुतै ते अगर हां कुतै निक्की मोटी हारी खबर बी होंदी ते ओह् बी हर कुतै पुज्जी दी

हर ग्रां दा पता हर जगह दा पता ते हर लोकें ई खबर पुज्जी दी इक जगह र ते अज्ज पैह्ले पैह्ले लोक अखबार अज्जै दी न्यूज दुए त्रिए चौथे दिन पुजदी ही ग्रां च ते अज्जकल तुस हुन करो ते अद्धे दो मैंट च पुज्जी जंदी खबर लोक अज्ज्कल बड़े अवेयर होई दे न हर गल्लै बारे च सारें हर गल्ला पता लग्गा दा ते एह् जरुरी बी ऐ ही मीडिया सोशल मीडिया बड़ा फायदा बी दिन्दी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ ते जेह्की लोकें ई यां इय्यां घरें दी गल्लां बी शपालुड़दी ओह् इक न्हाड़ा बैड इफैक्ट बी ऐ इय्यां बी नेईं करना चाहिदा लेकिन फायदा बड़ा फायदा बड़ा कि क करप्शन वि रुका दी ऐ तै लोक जागरूक वि होआ दे इक दुगा पता लग्गा दा ते फेमस न्यूज पेपर न दैनिक भास्कर दे दैनिक जागरण टाइम्स आफ इंडिया ते आजतक चैनल आजतक ऐ ते जी न्यूज ते इक साढ़ा डोगरां दा चैनल ऐ जेके भारती जेके मीडिया ते आशीश कोहली जित च सारियां न्यूजां सारें दे दा बड़ा मश्हूर चला दा इसलै सारे अस ग्राईं लोक नुआढ़ियां खबरां सुनना बड़ा पसंद करदे नेईं पसंद अस सारें ई करदे जेह्की जेह्की खबर सना लेकिन ओ उसदा गलाने दा ढंग बड़ा शैल ऐ ते सारे जने खबरां सुनदे अज्जकल जागरूक होना वि इय्यै टाइम ऐ अगर अस खबरां नि सुनगे नेईं दिक्खगे ते असें केह् पता लग्गना के दुनिया च होआ दा केह् ऐ एह् मीडिया गै जेह्की असें केह् सारा पता सना दी अज्ज उत्थै एह् होआ दा इत्थै बोट होआ दे उत्थै लड़ाई होआ दी

ते मीडिया इक जेह्का बड़ा शैल रोल प्ले करा दी ऐ इसदे च बारे गै अस एह् नि होऐ ते केह् पता लाना फ्ही असैं हैनी ते और मीडिया गै जेह्का स्कूल स्कूल जाइयै हर स्कूलें एह् प्रोग्रेस सनांदी अस इ'दे उप्पर फोने उप्पर बी सर्च करियै दिक्खी लैने ओह्के स्कूल केह् होआ दा एह्के स्कूल केह् होआ दा ते सारे टीचर्स बी मीडिया दी तरफ लोक बच्चे अज्जकल पढ़ाई बी करा दे मीडिया आह्ली असें पढ़ाई करियै चैनलें जाना सारा किश सोशल मीडिया दा जेह्का जमाना नि एह् ठीक बी ऐ चला दा बी ऐ कोई गल्ल नि सारें पता लग्गा दा खबरां ठीक ठाक हैन